के कोन कोन फूल राखै छऽ कोन कोन फूल राखै छऽ अच्छा अच्छा फूल फूल बेचबहक तऽ हम खरिदबै हाँ पस पसन्द हेतै तऽ लेबै जे फूल पसन्द हेतै ओ लेबै

कोन कोन फूल राखने छऽ अच्छा अच्छा ठिके ठिके छै गे गेन्दा फूल अड़हुल फूल दै दिहऽ कतेक दाम हेतै कै टका लागतै कै टका लागतै कोना बेचै छहक तऽ पचास टका कोन फूल मिलै छै पचास टका जे मिलै छै ओ कोन फूल छिए अच्छा आओर पचीस टका जे मिलै छै ओ कोन फूल छिए अच्छा अच्छा ठिके छै तऽ ठिके छै लेबै हुँ तऽ गुलाबे फूल लेबै अड़हुलो फूल लै लेबै गुलाब फूल लेबै अड़हुल फूल लेबै

अच्छा अच्छा तऽ चलऽ ठीक छै फूल बढ़िआँ छै ने फूल फूलसब बढ़िआँ बढ़िआँ छै ने अच्छा हँ ठिके छै फूल लेनाइ छै फूल तऽ बढ़िआँ फूल जे हेतै बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ फूल जे छै से लेनाइ छै